कुझुनि कुशियूं सालनि में असांजे भारत में मनोरंजन जो ॾाढो अॻिते वधियो आहे ऐं मनोरंजन जे क्षेत्र में हिनमहिल क्रिकेट कामेडी शो सीरियल्स ऐं घणो ख़ुशि हली रहियो आहे ऐं इन में सभिनी जी पसंदि पंहिंजी पंहिंजी आहे ॿारनि जी एजुकेशन में क्रिकेट में युवा पीढ़ी जो डांस में कामेडी शो में ऐं हिकु असांजूं घरेलू जाइफ़ुनि उन जो सीरियल वग़ैरह में सुठे नमूने ऐं दिलि बहलाव थींदो आहे मनोरंजन थींदो आहे ऐं अलॻि अलॻि उमिरि जा माण्हू अलॻि अलॻि ॾिसणु पसंदि कंदा आहिनि असांजी युवा पीढ़ी घणो करे त क्रिकेट पसंदि कंदी आहे ऐं डांस शो पसंदि कंदी आहे कामेडी शो ऐं असांजा बुजुर्ग भई धार्मिक ऐं पंहिंजे विचारनि जा आहिनि त उहे आस्था चैनल या तव्हां जो रामायण वग़ैरह ॾिसंदा आहिनि अने असां टी वी जेको आहे घणो कुझु ॾिनो आहे पर हाणे उन खां बि वधीक असां गॾु असां सां गॾु खणी मनोरंजन गॾु खणी घुमंदा उहो आहे मोबाइल मोबाइल ॿार हुजे या ॿुढो मुड़ुसि हुजे या ज़ाल घर जो हर भाती जे हथ में मोबाइल आहे उन में हू घणो कुझु ॾिसी सघे थो पंहिंजो मनोरंजन करे सघे थो दिलि खे बहिलाए सघे थो ऐं उन में असांजी ता तालीम जी बाबति बि घणो कुझु आहे ऐं कामेडी बि आहे ऐं ॿियों घणो कुझु आहे जेको असां हुजो असां बहलाए सघो थो पियो त पहिरों उहो मानो असां यादि ईंदो आहे जॾहिं किताब हूंदा हुया रेडियो हूंदो हो असां उन ते गाना ॿुधंदासीं कहाणी ऐं अखाणियूं कहाणियूं पढ़ंदासीं पर हाणे ज़मानो काफ़ी बदिलजी चुको आहे ऐं हाणे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफ़ी अॻिते वधी चुकी आहे जंहिंमें फिल्मुनि बि सहयोग कयो आहे टी वी ऐं मोबाइल त जबरदस्त उन में हिकिड़ो बदलाव आंदो आहे क्रांति आंदी आहे